हलो हरी ओम मां तव्हां खे ॿुधायां थी त मां कोविड जे करे थोरो मूंखे बुखारु मथे लॻे थो कोविड जी निशानियूं आहिनि थोरो बुखारु खंघि सर्दी आहे ऐं बुखार बि थोरो अचे थो ऐं वञे थो ऐं हिन करे मूंखे ॾाढो मथे में सूर बि आहे जंहिं करे मां तव्हांखे ॿुधायां थी महिरबानी करे मूंखे सुठे नमूने चङी तरह सां धीरे धीरे करे सभु ॻाल्हियूं ॿुधायो

हा हा हा ऐं घणे घणा ॾींहं गोलियूं वठणियूं इहे

हा हा हा मां तव्हां खे हा हा मां तव्हां खे रोज़ु पंहिंजे वाट्सप ते मैसेज मोकिलींदुमि मुंहिंजे हेतिरो बुखारु हाणे हिन टाइम आहे हेतिरो आहे हिन टाइम हेतिरो आहे ऐं बुखारु वधियो आहे ऐं खंघि घटी आहे कि वधी आहे सर्दी कीअं आहे अखि में पाणी अचे थो ऐं नथो अचे सभु तव्हांखे मां धीरे धीरे सभु रोज़ु डेली टू डेली तव्हांखे ॿुधाईंदुमि रोज़ जो रोज़ तंहिं करे मूंखे वधीक काई बि ॻाल्हि जेके हुजे हुजे त महिरबानी करे मूंखे वाट्सप ते मेसेज कंदा त मां हुन सां हुन बराबरि हली सघंदमि शुकराना शुकराना शुकराना शुकराना

ॿियो तव्हां